مجھے ایک زبان سے دوسرے زبان میں ترجمہ کرنے کا موقع ملا میں الحمد للہ بخوبی عربی زبان سے اردو میں میں نے ترجمہ کیا اور اس کے لیے مجھے کافی چیلینجز کا بھی سامنا کرنا پڑا کوئی کوئی مشکل لفظ آجاتے تھے تو میں اپنے استاد اور اپنے سینئر ساتھیوں سے میں نے مدد بھی لی اور اپنے استاذ اور اپنے ساتھیوں کی مدد سے میں نے بخوبی ایک زبان سے دوسری زبان میں یا عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا میرے لیے آسان ہو گیا اور اس میں میں نے مجھے دقتیں بھی پیش آئیں اور اسی طرح سے مجھے لوگوں سے بھی ایک زبان سے دوسری زبان میں بات کرنے کا موقع ملا اور میں نے اس میں بہت اچھے سے بات کی اور کچھ پریشانیاں آئی تو جیسے کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آتا تو میں دوسرے ساتھی کو فون کر کے اس سے پوچھ لیتا تھا فلاں لفظ کا دوسری زبان میں کیا بولتے ہیں تو میں نے اس طرح سے اپنے ساتھیوں سے مدد لی اور میں نے اس لفظ کو پتا کر کے دوسرے زبان میں جو صاحب بولتے تھے ان کو میں نے بتایا کہ اسے یہ کہتے ہیں تو الحمد للہ اس میں بہت اچھا تجربہ رہا اور جو اگر کوئی تھوڑی بہت محنت کرلے انگریزی سے انگریزی سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا یا عربی سے اردو میں عربی سے انگلش میں ترجمہ کر نے کا موقع ملے تھوڑی سی پریشانی تو آتی ہے لیکن اگر محنت کریں اور دل و دماغ حاضر رکھے تو بہت مشکل کام نہیں ہے آسان ہی کام ہے بس توجہ اور دھیان کی ضرورت پڑتی ہے اور سامنے والے کے زبان کو سمجھ کر کے اطمینان اور عمدہ طریقے سے اور اشاروں کنایوں کے ذریعے سے سے باتوں کے ذریعے اشاروں کے ذریعے سے سمجھا سکتے ہیں تو اس میں بہت آسانیاں پیدا ہو جائیں گی اور سامنے والا بھی سمجھ جائے گا کہ اگلا ہمیں کیا کیا بتلانا چاہتا ہے کہ میں اور وہ اس کی بات سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا ہے اگر اگلا سمجھ جا رہا ہے تو اشاروں سے تو اس میں بھی بہت اچھی بات ہے تو میں نے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے اور بہت ساری کتابوں کو میں نے عربی ادب کی بہت ساری کتابوں کا میں نے اردو میں تر جمہ لکھا ہے الحمد للہ بہت اچھا رہا ہے اس کا تجربہ اور آئندہ بھی اگر کبھی موقع ملے گا عربی سے اردو میں ترجمہ کر نے کا تو میں ان شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ میں بہت اچھے طریقے سے اس میں اس کام کوپورا کر سکتا ہوں اور اس میں ہمیں مشکلیں تو ائیں گی لیکن میں ان شاء اللہ اس مشکل کو اپنے استاد اور ساتھیوں کے ذریعے سے میں اسے پورا کر لوں گا